पाणी त हाणे शरीर जे लाइ असांजे ॾाढो ज़रूरी थी वियो आहे पंहिंजो पाण खे ई जे मां ॾिसां सुबुह जो उथण सां जेका आहे थायराइड जी गोरी वठिंदो आहियां त उहो पाणीअ सां ई वठिंदो आहियां उनखां पोइ चांहिं ठहंदी आहे त उन लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे उनखां पोइ कम वारी माई इंदी आहे कम कंदी आहे घर जो त झाड़ू खां पोइ पोचो लॻाइण लाइ उनखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे उनखां पोइ सिनानु करण लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे पाणी त जेको आहे ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं हर शइ में पाणी हुनखां पोइ घर वारा रोटी ठाहींदा आहिनि त उनमें पाणीअ जी ज़रूरत आहे त जेके आहिनि दवा वठणु रोटी ठाहिणु साफ सफ़ाई करणु घर जी सफायूं करण सड़कुनि ते जे सुठी तरह सफाई करणी हूंदी आहे त रोडनि खे बि कॾहिं कॾहिं जेको आहे पाणीअ सां क्लीन करणु खपे उनखां पोइ पाणी एतिरो बि न वेस्ट करणु खपे की जेको पाणीअ जी घटिताई थी वञे कुल मिलाइ करे पाणीअ जी त हर हिक सेकेंड लाइ आवश्यकता आहे हर जॻह ते जरूरत पवंदी आहे